साढ़े ग्रांऽ च जां कुसै बी ग्रांऽ च ब्याह् इक्क ऐसी चीज़ ऐ जेह्दे कन्नै सारे लोग मिलदे मलांदे न शैल मलाटियां होंदियां न ते सारें कोला जेह्ड़ा इक्क मनुक्ख ऐ ते जेल्लै ओह् जोआन होंदा ऐ ते घर आह्ले सोचदे न ओह्दा ब्याह् कराई ओड़ो ते जेल्लै ब्याह् होंदा ते सारे अग्गें पिच्छें आह्ले रिश्तेदारी जि'यां मुड़े दी नौकरी लग्गे जां मुड़ा जि'यां कमाऊ होई जाए ते घर आह्ले सोचदे कि ओह्दा ब्याह् कराई ओड़ो ते उस ब्याह् ताईं जेह्ड़े कन्नै आह्ले न गोआंढी न जां रिश्तेदार न ओह् दस्स पांदे न ते मुड़े गी अगर पसंद आई जाए कुड़ी ते कुड़ी गी पसंद आई जाए मुड़ा ते लेकिन ओह्दे कोला बी ज्यादा जरूरी ऐ कि ब्याह् जेह्ड़ा ऐ ओह् टब्बरें दे बिच्च होंदा ऐ आक्खने दा मेरा मतलब एह् ऐ कि ब्याह् करने ताहीं पैह्लें जेह्ड़े पैह्लें सारें कोला पैह्लें टिपड़े मलोंदे न मुड़े दे कुड़ी दे टिबड़े मलोंदे ते जि'यां टिबड़ा उं'दा मिलदा फिर ओह्दे बाद कुड़ी मुड़ा करदे मलाटी ते कुड़ी ते मुड़े दी मलाटी दे कन्नै कन्नै ते जेह्ड़े टब्बर आह्ले न ओह् बी मलाटी करी लैंदे न पैह्लें पैह्लें इ'यां होंदा हा कि कुड़ी ते मुड़ा मलाटी घट्ट गै करदे होंदे हे ते टब्बर दी गै मलाटी होंदी ही टिबड़े मलांदे हे ते भाई ब्याह् होई जंदा हा अज्ज दे जमानै च एह् चीजां थोह्ड़ी बदली गेदियां न अज्जकल केह् होंदा ऐ कि पैह्लें कुड़ी दे ते पैह्लें टिबड़े मलाए जंदे न ते फिर ओह्दे बाद उं'दी मलाटी होई जंदी ऐ ते फिर ओह् कुड़ी मुड़ा मिली जान ते फिर उं'दा ब्याह् होई जंदा ऐ दूई चीज़ तुस एह् पुच्छा दे कि जेह्ड़ियां दो टब्बर न ठीक ऐ ओह् कि'यां उं'दी मलाटी कि'यां होंदी ऐ उं'दी मलाटी बिच्च इक्क मलाने आह्ला होंदा ऐ जिस्सी अस आक्खने आं ओह् बिच्च मोह्तबर होंदा ऐ ठीक ऐ ते ओह् कुड़ी आह्ली तरफ बी ते मुड़ी आह्ले मुड़ी आह्ले बल्लो बी ओह् कोशिश करदे न कि घरैआह्ले मिली जान ते मुड़े आह्ले बी मिलदे न ते कुड़ी आह्ले फ्ही इक्क जगह दिक्खी जंदी ऐ ते उ'नेंगी बलाया जंदा ऐ ते फिर ओह् जेह्ड़ा बिच्च मोह्तबर होंदा ऐ ओह् मुड़े दे बारे च कुड़ी आह्ले गी सनांदा ऐ ते कुड़ी आह्लें गी मुड़े बिच्च सनांदा ऐ ते एह् इ'यां कि साढ़े ग्रांऽ च जि'यां साढ़े ग्रांऽ च साढ़े जेह्ड़ा ब्याह् ऐ ओह् कीता जंदा ऐ ते फिर ओह्दे बाद जेह्ड़ा बिच्च मोह्तबार होंदा ऐ ओह्दा बड़ा म्हत्तव होंदा ऐ ओह् केह् करदा ऐ ओह् जेह्ड़ी साढ़ी मिटिंग करांदा ऐ जेह्ड़े लोकें कन्नै मलांदा ऐ ते ओह् उस च बड़ी सारी चीज़ां दसदा ऐ इस मिटिंग च खान पान बी होंदा ऐ लेन देन बी होंदा ऐ जि'यां डोगरा जेह्ड़ा साढ़ा कल्चर ऐ साढ़ी डोगरी जेह्ड़ी संस्कृति ऐ ओह्दे बिच्च लेन देन बी बड़ा ऐ शैल रजी बज्जियै ब्याह् करदे न ते शैल रज्जी गज्जियै ब्याह् करदे न उस ब्याह् च ओह् सारे मनुक्खें गी बलांदे न ते सारे अग्गें पिच्छे सारे परौह्ने आंदे न ते उ'नें परौह्ने च जेह्ड़ा उं'दी जेह्ड़ी मलाटियां होंदियां न ते उस मलाटियां च शैल शक्करबारे मट्ठियां सारा किश बंडेआ जंदा ऐ ते इस तरीके कन्नै साढ़े डोगरा संस्कृति च साढ़े इत्थें अग्गें पिच्छे साढ़े ब्याह् होंदे होर रज्जी बज्जियै मुड़े दा ब्याह् करदे न